दानि जुगाव मोब्लिब गोहोनिफ्राय जों माबायदियै जौगाथि जौगालानायखौ मोननो हाखो मानो होमब्ला जोङो दायो मोब्लिब गोहोनिफ्राय जों माखासे जोङो जोंनि बे जिउ खांनायाव जोङो जौगाथाइनायखौ मोननो हादों मानो होमब्ला कारेन्टआ कारेन्ट जानायनिफ्राय मोब्लिब गोहो जानायनिफ्रायनो जोङो माखासे न'वाव जों जौगानायखौ मोन्दों आरो माखासे जोङो सहायखौ मोनदों आरो बे मोब्लिब गोहो जानायनिफ्राय माखासे जोङो जेरैहाय गोदोहाय जोङो जेब्ला जोंनियाव बे टेक्न'ल'जिनि गैयामोन बे समाव जों बुहुत जोबोद खस्थ'यै जोङो सोलिनांगौ जायोमोन जेरैहाय जोङो जोंनि बे गामि ओनसोलाव बर' गामि ओनसोलाव खाथि ओनसोलावनो जोङो माइ सौब्ला जोङो दिंखि जोंनि बर'वाव मोनसे दिंखि दङ बेखौ बेयाव दिंखि होमब्ला मायखौ जों बेयाव सौनानै जों माइरं बानायनानै जों बेखौ संना जानांगौमोन जेब्ला जोंनियाव मोब्लिब गोहोआ सफैयो मोब्लिब गोहोनि हेफाजाब मोनो बे मोब्लिब गोहोनिफ्राय जोंनि गामि ओनसोला बहुत जोबोद रैखाथिखौ जों मोनो मानो होमब्ला माइ माइखौ जोङो दायो जों बे दिंखियाव जोङो आथिंजों सौनोनो नांला दायो बे गासैबो मेचिननि जुगेदि कारेन्टनि जुगेदि मोब्लिब गोहोनि जुगेदि बे गासैबो खामानिखौ गोरलैनो इजियैनो जाफुंहोनो हायो जेरैहाय जोङो जोंनि न'खराव जोंनि गोबां न'खराव जोंनियाव फरपफोर जायो माखासे मावनांगौ जायो जेरैहाय जोंङो मोनसे जोंनि सिथाव सावनो बा सिथाव जानोब्ला जोङो दिंखियाव देनानै जों जानो गोनां जायोमोन नाथाय दाइनि जुगाव बेबायदिखौ जों मावनो नांला बुहुद जौगाथियाव सोफैबाय मानो होमब्ला बेखौ अन मानो होमब्ला जोंनि मेचिन मेचिननि जुगेदि बेखौ जेरैहाय गिलि होयो गारिनि जुगेदि मोब्लिब गोहोनि जुगेदियै बेखौ गिलेहोनानै जों बेखौ गोरलैयैनो जोङो अन गुन्दै बा माइरं गुन्दै बनायनानै जों बेखौ जिखुनु जों जानाय जोंनि आदारखौ जों बनायना जानो हायो आरो जेरैहाय जोङो जोबोद गोदोनि समाव जेब्ला जोंनियाव मोब्लिब बे समाव जोंनिया जेबो गैयामोन जों दानि थासारियाव जों जों गोजानाव थानानैबो जोङो जों गावजों गावजों रायज्लायहरनो हायो गोबां जोंनियाव जोंनिया मदद बा जों मावफुं जों रैखाथिखौ मोननो हादों मानो होनब्ला दानि जुगाव माखासे मबाइल

स्मार्ट मबाइलफोर गोबां मबाइल जोङो दायो मोननो हाबाय बेयाव जों माखासे जोंनि नांगौफोरखौ जों बेवहायनो जों मोननो हायो बेनि जुगिदै मबाइलनि जुगिदै मोब्लिब गोहोनि जुगिदै जों गासैखौबो जों इजिहै जों हेफाजाबखौ मोनो जेरावहाय जों जोङो बे मोब्लिबनि जुगिदैनो जों दाबसेयाव दाबसे जोंजों रायज्लायहरनो हायो माखासे जोंनि नांगौफोरखौ खामानि मावफोर बेयाव अनलाइनफोर बायदि रोखोम जों खामानिखौ जों मावनो हायो आरो जोङो जौगानायखौ जोङो मोननो हादों